हैलो अंजी नमस्ते तुस टूर एंड ट्रैवल आह्ले बोल्ला दे अच्छा अच्छा मड़ो मिगी इक्क कम्म हा की ओह् ओह् मिगी ना ज्हाज दियां टिकटां चाही दियां हियां मड़ो दिक्खो इंया घरै आह्लें दा प्लान बने दा हा कि अग्गें कुदै जाना घुम्मनै फिरने गी ते गोवा जाना गोवा ते जाना आं कोई कोई हफ्ते धोड़ी चाही दियां हियां कोई पंज टिकटां होई जाङन आं आं आं दिक्खो दिक्खियै मिगी सनाओ भी कैलूं आं कोई गल्ल निं अंऊ लाह्गी चक्कर शामीं ते तुस मिगी सनायो की होई जाङन जा नेईं भी किन्ने धोड़ी होई जाङन ठीक ऐ कोई आं कोई गल्ल निं तुस दिक्खी लैयो मिगी ते इक्क आइडिया देई ओड़ो आं कि इक्क किन्ने धोड़ी पंज टिकटां गोवा दियां किन्ने धोड़ी पेई जाङन ओह् दिक्खो मड़ो बड़ा तां मड़ो इन्ना तुसेंगी पता गै मड़ो इन्ना थोह्ड़े होंदा प्लीज़ सत्तर सत्तर ज्हार तगर होई जाङन सत्तर ज्हार धोड़ी करो चलो ठीक ऐ इन्ना ठीक ऐ एह् कोई डॉक्यूमेंट चाहिदा अं'ऊ लेई जाह्गी कन्नै ठीक ऐ ठीक ऐ चलो कोई चक्कर निं ऐ ठीक ऐ लानी आं शामीं भाई चक्कर लानी आं ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ आं कोई गल्ल निं लेई जाह्गी पैसे भी लेई जाह्गी ठीक ऐ